मां स्विगी में ऑडर ॾिनो त उहो खाधो बराबरु कान आयो आहे पनीर टिक्का मसाल्हा पनीर बटर चिकन जो ऑडर ॾिनो हुयो सो इहो सही कान्हे मूंखे टेस्ट सही कान लॻियो त इहो तव्हां मूंखे रीफंड कयो या त मूंखे तव्हां इहो ॿियो मटे करे ॾियो